ہلو جی آپ آٹو بھیا ہلو بھیا مجھے مجھے قطب مینار جانا ہے لیکن مجھے حوض خاص سے ہوتے ہوئے قطب مینار جانا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے کیا آپ آپ میں آپ کو ہائر کر سکتی ہوں آپ کو مجھے دریا گنج مین روڈ سے موتی محل کے پاس سے آپ کو مجھے پک اپ کرنا پڑے گا آپ مجھے یہاں ساڑھے تین بجے مل جائیے گا مجھے ارجنٹ وہاں پہنچنا ہے میری میٹنگ ہے تو آپ کیا ساڑھے تین پہ آپ مل جائیں گے آپ مجھے بتا دیجیے کتنے لگتے ہیں وہاں تک جانے میں ٹھیک ہے میں آپ کو فور ہنڈرینڈ تو پے کردوں گی نہیں نہیں میں میٹر سے ہی چلوں گی میرا نام علینہ ہے اور آپ مجھے ساڑھے مل جائیے گا جی جی اسی نمبر پہ فون اوکے تھینک یو